हेलो हाँ सर नमस्कार जी आप लैपटॉप के सहायक केंद्र से बात कर रहे हो ना हाँ तो सर मुझे क्या है मुझे एक लैपटॉप सेवा चाहिए थी अपने घर पे ही और जो मेरा लैपटॉप है उसका ओ एस बदलवाना है मुझे हाँ जो मेरा ये वैशाली नगर है इसमें ही वैशाली नगर जो प्लॉट नंबर है मेरा वो बावन है फिफ्टी टू हाँ तो उसमें जो उसी में आपको घर पे आना है और होम डिलिवरी और फिर जो मेरा ओ एस है लैपटॉप का वो चेंज करवाना है तो उसके लिए मुझे आप पैसे बता दीजिए कितनी कीमत लगेगी अच्छा

अच्छा फिर आप घर पे ही दुकान पे ला के फिर दोगे तो इसकी वजह तो यही सही है कि हम ही आपकी दुकान पे आ जाए फिर जो है आप जो है सही करवा के देंगे फिर तो आपको तभी ऐसे ही करके देना होगा मतलब तुरंत ही आधे घंटे के अंदर अच्छा हाँ तो आप इसमें ओ एस चेंज करवाना है उसका ओ एस है वो बदलना है बस नहीं वो सब सही है उसका प्रोसेसर बैकअप बैटरी बैकअप सब कुछ सही है और खाली उसका ओ एस चेंज करवाना है तो आप उसकी कीमत बता दीजिए कितने पैसे लगेंगे ये दो हज़ार बाईस मॉडल है नहीं एच पी का ही है

नहीं आई फाइव है हाँ जो वो नया वर्जन है अच्छा तेईस सौ चोबिस सौ रुपये और उसकी गारंटी होगी ना ओरिजिनल की अच्छा हाँ ठीक है तो हम जो है आपकी दुकान पे आते हैं ठीक है धन्यवाद